म्हजो आवडतो भायलो खेळ हो क्रिकेट आसा आनी हांव ल्हानपणा पासून क्रिकेट खेळटा ह्यो म्हाजो खूब आवडतो खेळ आणी अशें आशिल्लें की हांव ल्हानपणा पासून चिंत्तालो की हांव ह्या खेळानूच म्हाजें कॅरियर करतलो अशें एक चिंतप आशिल्लें ल्हानपणान पण तें जावना कित्याक मागीर शिक्षण आनी खेळ हें सगळें बेलंस करपाचे कारणान हांव तितले तेका हे दिवूंक शकलो ना सो क्रिकेट हें मेन म्हणल्यार बॅट बॉल हे आनी विकेट हे तीन हेचो हें आहा मेळ आहा आनी हेजे दोन मेन भाग हा म्हणजे बॅटींग आनी बॉलिंग आनी तिसरो भाग म्हणल्यार फिल्डींग ते बी इमपोर्टंट आहा सो केन्नाय म्हजें मन जाता तेन्ना हांव भायर क्रिकेट खेळपाक वयता म्हज्या फ्रेंड्सां वांगडा सो हेतून जो टायम आहा तो बरो पास जाता आनी आपले हेल्थूय बरें उरता फिटनस लेवल जो आहा तो ऑटोमॅटीक वाडटा आनी मन प्रसन्न उरता कित्याक लागोन एक चॅलेंज आसता खेळपाक जिखपाची हारपाची सो तें तेका लागोन म्हाका आवडटा आनी हो म्हजो एक आवडतो खेळ आसा क्रिकेट